जेन्ना म्हज्या कडे ती एक मिस्टेक जाल्ली तेन्ना हांवेन म्हाज्या सराक ऑफिसान जाल्ली मिस्टेक ती एडवोकेट हांव इंटनशीप करतालें तेन्ना आनी हांवें ती मिस्टेका टायमार सराक सांगिल्लें आनी सरान म्हाका ते फूल प्रोसिजर तें काम तें परत एप्लिकेशन टायप करपाक लायलें सो हांवें तें सगळें परत केल्लें आनी ताज्या मागिरचीं सगळीं एप्लिकेशनां हांवेंनूच टायप करून दिल्लीं